हिकु आर्टिस्ट जे रूप में मूंखे घणेईं मुश्किलियुनि ऐं कठिनायुनि जो सामिनो करिणो पवंदो आहे हर दफ़े न लेकिन कॾहिं कॾहिं करिणो पवंदो आहे केमहिल प्रेरणा जी कमी केमहिल टाइम जी कमी केमहिल साधननि जी कमी या केमहिल मन जो जी अशांति इहे सभु ॻाल्हियूं जेके आहिनि उहो अॻिते वधण खां रोकंदियूं आहिनि पर जॾहिं कंहिं कम में अॻिते वधिणो आहे त वधिणो आहे उन जे लाइ त पंहिंजो पाण खे हिमथाइणो पवंदो आहे पंहिंजो पाण खे पाण प्रेरित करिणो पवंदो आहे तॾहिं उन ते पार पाए सघंदा आहियूं इलाही मुश्किलियुनि जो स सामिनो करिणो पवंदो आहे पर ठीकु आहे मूंखे लॻंदो आहे की मां जेसि ताईं कठिन अभ्यास या पंहिंजे मन ते कंट्रोल न कंदसि त मां अॻिते वधी ई न सघंदसि ऐं इलाही दफ़ा सामान जो आर्ट जो सामान जेमहिल महांगो हूंदो आहे या स्टेशनरी जेकी खपंदी आहे उहा न हूंदी आहे साम्हूं या केमहिल सहारो न मिलंदो आहे केमहिल पैसनि जो अभाव इहे घणेईं ॻाल्हियूं आहिनि जेको अॻिते वधण खां रोकंदियूं आहिनि पर जेके ठाहींदा आहिनि जेको मन में पिराए वठंदा आहिनि की हा मूंखे करिणो आहे त करिणो आहे त पोइ इहे सभु ॻाल्हियुनि जो एॾो वजूदु नथो रहिजी वञे पोइ त माण्हू अॻिते वधंदो ई आहे त मां बि इन्हनि कमियुनि ते पंहिंजे मनोबल पंहिंजे आत्मसम्मान जे हिसाब सां हुन खे कंट्रोल कंदी आहियां ऐं पाण पंहिंजी प्रेरणा ठही करे अॻिते वधण जी कोशिशि कंदी आहियां